اردو زبان کئی علاقائی بولیاں ہیں بہار جیسے ریاست میں اس زبان کی استعمال مختلف بولیوں میں ہوتا ہے جیسے میتھلی تو میتھلی میں اردو کے مختلف الفاظ ایسے ہیں جس کو استعمال کیا جاتا ہے ہجہ اور تلفظ کو بگاڑ کرکے میتھلی میں بولی کے طور پر کی جاتی ہے اور اس زبان یعنی زبان اردو اردو زبان ہندوستان کی جدید زبانوں میں سے ایک زبان ہے اور یہ بہت ہی پیاری زبان ہے تو آج روزمرہ کی زندگی میں اردو زبان کی بہت اہمیت ہے اس کو لکھنا پڑھنا دونوں ہی آسان ہے اس کا اثر علاقائی علاقوں میں مختلف علاقوں میں بھی ہوتا ہے بہار بنگال اڑیسہ دہلی اترپردیش تمل ناڈو تلنگانہ ان سب ریاستوں میں ان کا اردو زبان کا بگڑنے کا مطلب ان کے الفاظ کو بگڑنے کا وجہ ہے کہ وہاں کی علاقائی زبان یا وہاں کی ریاستی زبان تو اس کی وجہ سے اردو کے الفاظ کو بگاڑ کرکے اس میں بولتے ہیں بہار میں میتھلی کا رواج ہے تو میتھلی میں بھی ہم لوگ روزمرہ کی زندگی میں بہت ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو خالص اردو الفاظ ہی ہوتا ہے اس خالص اردو الفاظ کو ہم لوگ ہم لوگ اس خالص اردو الفاظ کو ہم لوگ میتھلی میں بھی بولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میتھلی زبان ایسی زبان ہے جس کو جس کا جس کو بولنے کے بعد تلفظ کو تلفظ کا لحاظ نہیں کرنا ہوتا ہے تلفظ بگڑ جاتی ہے اور اردو زبان آج دور حاضر دور وقت میں ہندوستان کے مختلف علاقوں میں بھی بولی اور لکھی پڑھی سمجھی جانے لگی ہیں کیوں کہ یہ بہت ہی سہل ہے اردو زبان بہت ہی آسان زبان ہے اس کو بولنا اور پڑھنا ہر عام انسان کے لیے آسان ہو گیا ہے تو ہمیں اس زبان کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال میں لانی چاہیے اور علاقائی زبان کے ساتھ ساتھ بھی ہم اردو زبان کو فروغ دے سکتے ہیں مختلف علاقوں میں یوں سمجھ لیں کہ ہر ہندوستان کی تقریباً تمام ریاستوں میں اس زبان کے پڑھنے لکھنے کا رواج عام ہو گیا ہے بس تھوڑی بہت جو کوتاہیاں ہیں اس پر توجہ دینی چاہیے اردو زبان میں بولیوں میں اردو زبان اردو الفاظ کا استعمال بولیوں میں تلفظ میں کچھ کمی کوتاہیوں کو اجاگر کر دیتا ہے تو اس کی خاص وجہ ہے کہ وہاں کی علاقائی زبان